हम अपने क्षेत्र में नए बिजनेस शुरू कर सकते है क्योंकि हमारे गाँव के जो लोग होते हैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ी थोड़ी मतलब जैसे कुछ टाइम के लिए या कुछ घंटों के लिए शहर भागना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हे काफ़ी दिक्कतें होती है आने जाने में दिक्कतें होती हैं और सामान भी काफ़ी महंगा मिलता है उस वजह से हम अपना बिजनेस गाँव मे भी शुरू कर सकते हैं जिससे कि हमारे गाँव के लोगों को और हमें काफ़ी मुनाफ़ा भी हो सकता है उन्हें कम रेट में सामान दे के उनकी सुविधा भी हो सकती है बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जैसे कि कपड़ों का बिजनेस है दो मतलब कपड़ों का बिजनेस है और कि बहुत से ऐसे बिजनेस है जिसके लिए कपड़ों के लिए जैसे हमारे गाँव के लोगों को कोई क घर में प्रोग्राम है तो उसके लिए उन्हे शहर जाना पड़ सकता है और ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं छोटे छोटे कपड़ों का बिजनेस दूध का बिजनेस सब्ज़ी तो ख़ैर हमारे गाँव में होती होती है तो उसके लिए तो हमें जाना ही नहीं पड़ता और जैसे कि मतलब अपन जैसे कि फॉम वग़ैरह भरते है जैसे गाँव के जो बच्चे होते हैं उनको गोवरमेन्ट जॉब चाहिए रहती है जिसके लिए उन्हें मतलब इत्र की दुकान एम पी ऑनलाइन की दुकान पे जाना पड़ता हैं फॉम भरने उसके लिए उन्हें बाहर बाहर जाना पड़ता है शहर के जिस में काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है उनका और उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी होती है तो हम वो बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हे काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है और हने हमें भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है जो हम ये बिजनेस अगर अपने अपने गाँव मे शुरू करेंगे अपने क्षेत्र मे शुरू करेंगे तो ये हमारा चल भी सकता हैं और इस से हमें काफ़ी मुनाफ़ा भी हो सकता है